ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ مذہبی روایت یہ ہے کہ ہم جیسے ہی اذان ہوتی پانچ ٹائم کی اذان ہوتی سب آدمی لوگ سب جو ہے سو نماز کے لئے چلے آتے گھر میں عورتیں گھر میں عبادت کرتے دعاٮٔیں کرتے درگاہوں پہ جاتے نذرانے پیش کرتے بڑی عقیدت سے ہم درگاہ کو جاتے وہاں پہ نذرانے پیش کرتے عبادت کرتے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سو وہاں پہ بیٹھ کے ہم تلاوت کرتے اور اِس عمل کو کرنے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے